गुजरात में घुमंदे समय माण्हूनि खे अहिड़े अनोखे आवास स्थलु या होम स्टे में रही सघंदा आहिनि जीअं की ट्री हाउस इको लॉज हाउस बोट ऐं भवन सोलंकी होटल माउंटेन व्यू माध्यम बाघ रॉयल हेरिटेज स्टे करे था सघनि पिया ऐं रणोत्सव में टेंट सिटी करे बि आहे त पाण उन टेंटनि में बि रही सघूं था पिया